जय झूलेलाल जीअं त गांवनि ऐं शहरनि में बीमारियूं जे लाइ पुछियो वियो आहे त असांखे पहिरीं त पाण खे सफ़ाई रखणो आहे पंहिंजो बदनु सफ़ा रहंदो पंहिंजो आड़ो पाड़ो राओ साफ़ु रहंदो पंहिंजो घरु साफ़ु रहंदो त बीमारियूं घटि थींदियूं घरनि में नेटियूं हुजनि मच्छर जीअं अंदरि न अचनि ऐं सरकारि जो कमु बि आहे त टाइम टू टाइम उ दवाऊं छिड़काइनि मच्छर मारण जूं कुअनि मरण जूं टाइम टू टाइम ऐं जेको कचिरो आहे जीअं असांखे सेखारियो वियो आहे त आलो कचिरो हिकिड़े डस्ट बिन में विझिजे ऐं सुको कचिरो हिकिड़े में विझिजे असांजो पहिरीं त असां इंसान जो कमु आहे असांखे पाण सफ़ाई रखणु खपे ऐं जीअं चई वेई आहे सरकारि तीअं करणु खपे उनखां पोइ सरकारि जो कमु आहे सॼो अची करे दवाऊं ॿवाऊं छिड़िकणनि जो गांवनि में बि माण्हुनि खे थियणु खपे त भई असीं सफ़ाई रखूं ऐं टाइम टू टाइम हू डॉक्टरनि वटि वञनि हू कुझु बि पंहिंजा ई इलाज कंदा रहंदा आहिनि इनकरे उते ॻ घणियूं बीमारियूं फहिलिजंदियूं आहिनि ॿियो त पोलुशन सां जीअं गाॾियूं मोटरूं हलनि थियूं उन्हनि सां बि वधीक पोलुशन थिए थी ऐं माण्हू बीमारु थिए थो इनकरे असांजो कमु आहे त असीं इन्हनि टाइमनि ते पंहिंजियूं गाॾियूं न खणी करे असां ट्रेनियुनि में ऐं बसुनि में ट्रॅवलींग कयूं जय झूले